दंनायाथ' दङ बिदिनो थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय माबा खारै ओमफ्राय खारैखौ जोङो माबायो आरो मा होनो थालिर दंफांखौ दानफायनानै बिदिनो फिसा फिसा जिरो जिरनानै सानदुंआव फोरानो फोरानना गोरान खालामनानै सावो अरजों सावनानै बे गुन्दै जानायखौ जोङो दै एसे सारस्रोनानै बिदिनो लगायो आरो लगायनानै ओमफ्राय बिदिनो दोनो बुरजाबाथाय बिदिनो बयेमफ्राव सोनानै दोनबाय दोननानै जानो लागाबाथाय सरबाय मुस्रिफोरजों बिदिनो सरनानै बथलफोराव सोनानै लायो ओमफ्राय उनावहाय बेखौ जोङो खारै ओंख्रि जानोबाथाय बाहायबाय आरो जेराव सबाइफोर ओंख्रिफोरबाथाय जोङो बेखौनो होनो हायो सबाइ जेनेबा सबाइखौ संनोलागै एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय एवना लानानै उनाव जोङो बिदिनो संबाय संनानै उनाव एसे गोदौबाथाय जोङो खारैखौ सबाइ ओंख्रियाव होनानै होयो आरो ओमफ्राय बिदिनो नाफोर एवफ्रामना दोननाय दंबाथाय बेनि उनाव जों नाखौ होनाय एबा बेदरखौ होनानै होयो आरो अनलायाबो बेबायदिनो होयो जेनेबा जोङो अनलाखौ जेनेबा दावजों संनो लागाबाथाय जोङो दाव बेदरखौ एवनानै दोनग्रोनानै दै होयो दावखौ एवखांनानै दै होनानै दैखौ गोदौहोनानै आरो माइरं गुन्दैखौ होयो आरो माइरं अन देनायखौ ओमफ्राय बेखौ होनानै खारैखौबो होनानै होयो गोदौबाथायनो खारदैखौ होनानै होयो आरो जोङो बेनि उनाव आरो ग्रोब दावफोर बा एवना दोननायखौ होफिनबाय आरो गोदौनायावनो मस्ला मस्लि आरो एयावनो होजोबबाय आरो सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ आरो मस्ला मस्लि होयो बिदिनो खारै ओंख्रि एयाव बाहायो आरो जेनेबा खारैजों जानायाव